ओइ आङो माबा मालिक ना साहा बागान मालिक ना आं नैबे साहा फुलि नांगौमोनलै एसे बागानखौ गिदिर खालामनो नागिरदोंमोन आङो एसे फुलिफ्रा दङ ना गैया

बुरजा नांगौ आंनो फास बिगा एसे बारासो फास बिगानि बारासो खालामनो नागेरदों औ खय हाजारसो जागोन फास बिगायाव

औ औ औ मोजां गायोब्ला ना ओमफ्राय दा बे हाजारसेयाव बेसेबां लागोन हाजारसे फुलियाव दा बेसेबां लागोन दामफ्रा

औ औ औ

ए बाब दामा बारायबाय आगोल आगोलावथ' माथो एसेबां नङामोन आगोलावथ' जोङो थाइनै गाहामनि मोनोमोन दा थाइब्रै जाबाथ' बुहुथ दाम जायो माथो दा होनबाथ' आं गोबां नांगोनलै एसे माबायाव दामाव बा बावथ' एखहाजार एखहाजार दाल आं लाबो नांगौ बाथ' बहुद थाखा थांगोन एसे खमायना हरदो आं बोसोरै लायबाय थायो ना

साराइ थिन ए माबा दालाव फांसे बिफाङाव सारायथिन थाखा साराय थिन थाखा थायथाम आथोना माने थाइथाम आथोना जाहैबाय थायथाम आथोना बा एसे गोबाङानो जाहैयो एसे खमाय थारदो खमाय एसे खमाय बावदो ब्रा औ औ औ बेगरनि फुलि औ औ अब्ला बेयाव माने दाना आलदा आलदा सिस्थेम माबा हायब्रिद थाइब्रिदबो जाबाय नामा ओमफ्राय

जेबो नङा ना ओमफ्राय खफिफोरबो मोनफायो नामा खफि खफि फुलिफोरबो मोनफायो नामा

दे होनबा दे आं मा नायनानै लायसिगोन दे दे होनबा दोनथ' लायदो नायनानै माबानोसै